सर

आपके पास कौन कौन सी सब्जियाँ हैं जिसको आप तैयार रखे हैं ठीक क्या कौन कौन उस सब्जी का क्या रेट है

सब सब सब्जिया जो है महंगी है और सस्ती और कोई सब्जी है हमारे यहाँ जो सब्जी है वो इसको खरीदेंगे फिर शाम को बेचे और लोगों को बेचना है तो सस्ती से सस्ती रहेगी तभी तो हम उसको खरीद कर के और लोगों को बेचेंगे

यही है जो खरीदेगा नहीं वही पड़े रहेगा तो हम खरीद कर क्या करेंगे इसलिये हमार को सब्जी जो भी खरीदनी है वो सब्जी खरदिनी है अच्छी सब् सब्जी हमें जो भी खरीदनी है वो अच्छी से अच्छी खरीदनी है और और मैं परोरा भी आपके यहाँ पैदा होता है उस परवन का क्या रेट है और आटा आटा जो है आटा बारह रुपये किलो है है टमाटर पैदा होता है और कोई ऐसी सब्जी है जो सस्ती हो हरी सब्जी

और कोई भिंडी की इस रेट वाला थोक रेट क्या है और कोई इस प्रकार की जो नई सब्जी है जो कि जैसे गाजर हुआ या कुछ भी मूली मूली भी पैदा है अच्छा ठीक है नमस्कार